जोंनि हारिमुनि गाहाय फेसाया दोरोङारि मावनाय दानाय जे जोंनि बर'फ्रा गोदो जों मोसौ आरो नांगोलजों हालिउवोमोन नाथाय दानि जुगावहाय बेफोरखौ नागारनानै जेथु बे गोदान जुगनि बे ट्रेक्टरजों हालेवनानै गायनायफोरखौहाय नुनोमोनो आरोना आह दोरोङारि दोरोङारि बायदियै जेरै जिसिबां खिनि मावनोहायो बेनिख्रुय साबसिन दायो दानि जुगनि बि ट्रेक्टरजों एवनानै बांसिन मोजांसिन खामानिखौ मावनो हायो बांसिन सम गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां खामानिखौ मावनो हायो आह बेबो बेबायदिनो माइ मारा होनाय माइ मारा होनायावबो जेनेबा दोरोङारि बायदियै मोसौजों माइ मारा होयोमोन आर दानि जुगावहाय बेनि सोलाय बे साइन्स एन्ड टेकनलजिनि मुगायावहाय गोबां बिदि मेसिनफोर बरननानै गोबां खामानिफोरखौनो इजि खालामबाय